जी हाँ मैं अपनी तस्वीरों को सोसल मीडिया पर अक्सर ही पोष्ट करता रहता हूँ जब मैं कोई ऐसी तस्वीरों को लेता हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं तो उन तस्वीरों को मैं सोसल मीडिया पर पोष्ट कर देता हूँ सोसल मीडिया पर तस्वीरों को पोष्ट करने के मेरे दो कारण हैं जैसे मैं सोसल मीडिया पर तस्वीरों को इसलिए पोष्ट करता हूँ ताकि वह मेरी पसंदीदा तस्वीरें मुझसे कभी खोय नहीं अगर सुबह कभी भी मेरे फोन से डिलीट हो जाती हैं या फिर किसी कारण बस मुझसे खो जाती हैं तो भी मैं अपने सोसल मीडिया अकाउंट में जाकर के अपनी इन पसंदीदा तस्वीरों को वहाँ से दोबारा हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी कुछ पसंदीदा तस्वीरो को ऐसे सोसल मीडिया अकाउंट जैसे इंश्टाग्राम फ़ेसबुक पर अपलोड कर देता हूँ